औ सार सार हेलौ सारा बिटिएदिनि मानसि ना औ औ माने आङो सारनाव जोङो माखासे बिटिएदिनि माखासे द्रिस्टिक्तनि आरो माखासे इक'न'मिक्स माबाफोरनि सोमोन्दै जों इसे रिसार्स खालामगासिनो नालाय सार औ बेखौ सारा इसे आंनो खिथाहरगोरनो हागोन नामा सार औ औ औ जेन'बा इकन'मिक्स इकन'मिक्सफोरनि ओमफ्राय माखासे इदुकेसननि बेलायाव जोङो रिसार्स खालामगासिनो नालाय सार औ बेखौ आरोखि

औ औ औ औ ओमफ्राय एसामिस एसामिसबो थाबाय औ औ औ दा ओरैनो औ औ औ ओमफ्राय

औ औ औ औ औ औ औ औ दा औ औ औ औ औ औ औ औ सिगांनि बायदि नंला औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय ओरैनो सार औ ओरैनो बिजि बि बिजिनेसनि बेलायाव जेन'बा मा मा बिजिनेस मावनो हायो ओरैनो सारमोननि

औ औ औ औ औवा औवा मा माफोर औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ खामानिफ्रा औ सोलिबाय थायो आरोखि औ औ औ औ औ औ औ औ औ दे सार होम्बा इसे खिथा हरनायनि थाखाय इसे गोजोननाय थाबाय दसे सम होनायनि थाखाय औ दे औ